اگر آپ دہلی میں گھر سے کام کرنے کے لیے مستقل اور تیز رفتار براڈ بینڈ کنیکشن تلاش کر رہے ہیں تو درج ذیل انٹرنیٹ سروس پر ہم آئی ایس پی ایس آپ کی ضروریات کے مطابق بہترین اختیارات پیش کرتے ہیں اے سی ٹی فائبر نیٹ رفتار ایم بی پی ایس ففٹی سے ایک جی پی پی ایس تک قیمت پانچ سو اننچاس ماہ سے شروع خصوصیات مفت انسٹالمنٹ او ٹی ٹی سب کنکشن فائی فائبر فائبر نیٹ کنکشن اے سی ٹی فائبر نیٹ دلی پلان ہائی وے براڈ بینڈ رفتار ایم بی پی ایس فورٹی سے تین سو ایم بی پی ایس تک قیمت چار سو پچیس ماہ سے شروع خصوصیات فائیو جی ایچ زیڈ ٹول پینٹونٹر مفت گیارہ ماس کی ادائگی پر بارہ ماہ مہینہ مفت زیرو انسٹالمنٹ جاری جارج